हांव एक सोफ्टव्हेर इंजिनियर जाल्यान म्हाका लेपटोप हाची खूब गरज आसता म्हजो पयलीं लेपटोप हांव पोस्ट ग्रेजुएशन करताना घेयल्लो म्हाका तो कोडींग करपाक वापर जाता जेन्ना टिचर एसायनमेंट दिता तेन्ना तो लेपटोप म्हाका घरा व्हरून ताचेर काम करपाक जाता जेन्ना फ्री टायम मेळटा तेन्ना मुवीज पळोवपाक जाता लेपटोप ही एक कोमप्युटरा सारखी वस्त कमप्युटर घेवून भोंवपाक मेळना पूण लेपटोप घेवून भोंवपाक मेळटा ही डिजायन केल्ली आसा इंटरनेटाचो वापर करपाक वा डोक्यूमेंट करपाक ताचेर गेम पासून खेळपाक जाता आनी जायते तरेची कामां करपाक मेळटा लेपटोप घेवून भोंवपाक खूब इजी आसता ताका इन बिल्ट बेटरी आसा म्हूण ताका डायरेक्ट कनेक्शन सोदपाक नाका लेपटोपाक थोडो जागो जाय पडटा कंप्युटराक जायतो जागो जाय आसता ताचो मोनिटर यू पी एस सी पी यू स्पीकर किबोर्ड मावज आनी उरलोले व्हायर दवरपाक जायतो जागो जाय आसता हाका लागून लेपटोप फायद्याचो ताका ल्हानसो जागो पुरो घेवून भोंवपाक मेळटा आनी ताका हेर खंयचेय कंप्युटराक लागता ते भाशेन एक्सटेंशन लागनात हाका ब्लू तूत पासून कनेक्ट करून जायत्यो दुसऱ्यो गजाली कनेक्ट करपा मेळटा जशें मावज स्पीकर आनी किबोर्ड लेपटोपाक पेंनड्रायव वा मेमरी कार्ड पासून कनेक्ट करपाक मेळटा ताचेर आमकां एक लेपटोपा सावन दुसरे लेपटोपाचेर जायते फायल्स वा फोटो ट्रांसफर करपाक मेळटा